हमराके बिरयानी बनाबैमे बहुत कठिन लगलै फर्स्ट बार बनेलियै तऽ हड़ियामे बनेलियै ओकरामे चावल बहुत पानि बहुत तरहके सब्जी मसाला बहुत तरहके बहुत क्वालिटीके मसाला भी लागै छै जितना पता रहै उतना मसाला डाललियै बनेलियै एक सँ डेढ़ घण्टा तक बिरयानी बनाबैमे लागै छै एक सँ डेढ़ घण्टा तक बनेलियै फर्स्ट बार बनेलियै तऽ उतना अच्छा नहि बनलै गीला रहि गेलै खराब हो गेलै तऽ फिर दोबारासँ बनेलियै बिरयानी बनाबैके बर्तन नहि रहै तऽ बिरयानी बनाबैके बर्तन नहि रहै तऽ बिरयानी बनाबैके बर्तन खरीद कऽ लेलियै फिर सँ बिरयानी बनेलियै फिर से बिरयानी बनेलियै चावल जे सब सामान लागै है चावल सब्जी बहुत तरहके मसाला जितना चीज लागै है सबचीज डाललियै फिर सँ बनेलियै एक घन एक सँ डेढ़ घण्टा तक ओकरा चढ़ाके रखलियै गैसपर एक सँ डेढ़ घण्टा तक रखलियै ओकरबाद उतारलियै बिरयानी बनलै तऽ बहुत अच्छा बनलै ओकरबाद बिरयानी खायल गेलै तऽ बहुत स्वादिष्ट रहल इसी तरहसँ बिरयानी बनाल जा हय आओर कोई भी बर्तन नहि है तऽ कोई भी बर्तनमे अगर बिरयानी बनाबेके बर्तन नहि है तऽ कोई भी बर्तनमे बनाबै सकैले हड़ियामे बनाबै सकैले लोहियोमे बनाबै सकैले